ہیلو عزیز ڈرائیور مجھے آپ کی خدمات پر بہت خوش ہوئی آپ نے رات کو مجھے گھر پر باحفاظت چھوڑا اور اس وقت آپ کی مہربانی نے مجھے بہت سکون دیا شکریہ اللہ آپ کو دعائے خیر سے تمام لوگوں سے نوازے کہ آپ نے اتنی دیر رات کو مجھے اتنی حفاظت سے پہنچایا آپ کی مدد کا بہت شکریہ اللہ آپ کی حفاظت کرے